हैलो रमेश भाउ भाउ मूंखे गाॾी बुक कराइणी आहे मूंखे तव्हां जो नंबरु मुंहिंजी साहेड़ी अनीता वटां मिलियो आहे मूंखे सुभाणे यानी विस्पत ॾींहुं लोनावला वञणो आहे असां कुल मिलाए चारि ॼणा आहियूं मां ऐं मुंहिंजियूं टे साहेड़ियूं अगरि तां सुभाणे असांखे वठी हली सघो त मां तव्हांखे वधीक जानकारी ॾियां त केॾी महिल निकिरणो आहे ऐं किथे किथे असांखे वञणो आहे अच्छा त सुभाणे तव्हां हली सघंदा ठीक आहे ठीक आहे त असांखे सुभाणे अठे बजे सुबुह जो निकिरणो आहे मां त हिते रहंदी आहियां खेमाणीअ ते त मूंखे हिते वठणु अचजो खेमाणीअ ते बाकी मुंहिंजियूं टे साहेड़ियूं उन्हनि मां मुंहिंजियूं ॿ साहेड़ियूं उल्हास ते रहंदियूं आहिनि ऐं हिक शिवाजी चौक ते रहंदी आहे त उन्हनि खे बि वठण लाइ हलणो पवंदो ऐं असांखे लोनावला में हाणे हिकु त अठे बजे सुबुह जो निकिरणो आहे ऐं किथे किथे हलणो आहे असांखे टोटल कुलु मिलाए करे चारि जॻहियूं अथव जिते असांखे हलणो आहे हिकु त बुशी डैम आहे ऐं उनखां पोइ बुशी डैम खां पोइ असां हलंदासीं टाइगर पॉइंट ते हुनखां पोइ मंदरु आहे हिकिड़ो नरायणी धाम मंदिर शाम जे वक़्तु हुते हलणो आहे ऐं उनखां पोइ लोनावला मार्केट घुमी करे वापसि अचणो आहे घरु मतिलबु जीअं यारहें बजे ताईं करीबनि घरु अची वञूं त पोइ मुंहिंजी सभु साहेड़ियूं जंहिंखे तव्हां वठी हलंदव हुननि खे वरी पोइ वापसि सेम एड्रेस ते ई लाहिणो अथव घर में ठीक आहे त हाणे तव्हां मूंखे इहो ॿुधायो त तव्हां पैसा घणा वठंदव चारि हज़ार हिक ॾींहं जा चारि हज़ार वधीक आहिनि थोरो घटि वधि थी सघंदो आहे अच्छा साढे टी हज़ार बराबरि अथव ठीक आहे साढी टी हज़ार ठीक आहे पोइ सुबुह जो तव्हां अठे बजे अची वञजो ठीक आहे